मां ॿुधो आहे त तव्हां साईं जो गुणगान कंदा आहियो असांखे बि हिन बारे में कुझु ॿुधायो जय झूलेलाल मां नरेश होतवानी मां साईं जो गुणगान कंदो आहियां हीअ ॻाल्हि सच आहे कराइण वारा साईं आहिनि हीअ ॻाल्हि बि सच आहे मां नंढ पणु में माउ पीउ जे साण झूलेलाल मंदिर वेंदो हुयुमि उते पंहिंजे वॾन खे ॻाइंदे ॾिसंदो हुयुमि मन में हीअ आस हूंदी हुई त साईं असांखे बि सघु ॾिए त मां उन्हनि जो गुणगान करे सघां मंदिर वेंदे वेंदे कॾहिं साईं जे चरननि सां लॻियासीं कॾहिं साईं जे गुणगान में लॻियासीं ख़बर ई न पई असांखे त कई दफा ईअं लॻदो आहे की साईं असांखे हथ पकिड़े करे वेहारियो की तुंहिंजी इच्छा हुई हाणे पुट वेहि हिते ऐं साईं जो गुणगान कर मां अगरि गुणगान जी ॻाल्हि कयां त मूंखे ॻाइण मां कोई सिखियो न आहे मूंखे ॻाइण बि साईंअ सेखारियो आहे ईअं लॻंदो जीअं मुंहिंजो सपनो साकार थियो मंदिर में वेंदा हुयासीं साईं जो गुणगान ॿुधंदा हुयासीं साईं जा पलव साहिब ॿुधंदा हुयासीं पल जी रास जहिड़ी आहे जहिड़ो उनजो तत्व आहे उहो ॾिसी करे ॿुधी करे अखिनि में ॻोढ़ा ईंदा हा त दीमाग़ु में बसि हिकु ई ॻाल्हि हूंदी हुई की साईं असांखे बि सघु ॾींन जो वॾा थी करे तव्हांजो गुणगान करे सघूं ऐं तव्हांजे पिणु में लॻी सघूं त उहो सपनो असांजो साकार थियो जॾहिं मां अरिड़हें साले जो हुयुमि त साईं जे मंदिर में साईं जा जहिड़ा शेवक आहिनि उहे गुणगान पिया कनि तंहिंमहिल मूंखे हिकु मौक़ो मिलियो साईंजे भजन ॻाइण जो उहो भजनु अॼु बि मुंहिंजे दिलि जे ॾाढे क़रीबु आहे उहो मां चाहींदुमि की ॿ लाइन तव्हांखे खे जरूर ॿुधायां उह लाइन ईअं आहिनि

इहो भजन मुंहिजे दिलि जे ॾाढे ई क़रीबु आहे की सदके वञाए ओ बाबल सदाईं उन साईं ते घोरजी वञूं जंहिं हिन कलयुगी संसार में असांखे पंहिंजे चरननि में वेहिण जो मौक़ो ॾिनईं पंहिंजी वाणी जो गुणगान करण जो मौको ॾिनईं त सदाईं हुन साईं ते सदके वेंदासीं हुन बाबल प्यारे ते सदाईं सदके वेंंदासीं त इहे असांजे जहिड़ो जीवन आहे मानुषी चोलो आहे सफ़ल थींदो त इन लाइ मां साईं जी भक्ती ऐं साईं जो गुणगान कंदो आहियां छो छो त हीअ दातु जहिड़ी मुंहिंजे साईं जी आहे जय झूलेलाल